अपन सबके मैथिलीमे विवाह हय यऽ विवाहमे गीत गाबै यऽ जेकि गीत गाबै यऽ तऽ लड़का आबै यऽ चुमाउन हय यऽ लड़का चुमाउन हय यऽ तऽ गीत गाबै चुमाय दियौ यौ मतलब मिथिला की ने कहै यऽ एहने सनक गीत जे चुमाए दियनि हे जे एहने गीत गाबै यऽ आओर की कहै छै जे अबै यऽ तब जाकऽ विवाह हय यऽ मतलब आबै यऽ चुमाउन भएके तब नाक पकड़िके मतलब बरके अन्दर लए जाइ यऽ तकर बाद जाकऽ अपन सबके जे हय यऽ मिथिलामे बरके बैठाए दै यऽ बेदीपर तऽ कनी मतलब एहने तरहके